فوٹو گرافی ایک ایسا شوق ہے جو آج کل کی جنریشن میں بہت زیادہ اس کا کریز بڑھتا جا رہا ہے ہر کوئی جو ہے وہ فوٹو گرافر بننا چاہتا ہے اِس میں بہت سارے قسم کے خصوصیات ہیں جیسے کہ آپ وائلڈ لائف فوٹو گرافر بن سکتے ہو اور مطلب لوگوں کا پورٹ فولیو کر سکتے ہو لوگوں کی تصاویر مختلف طریقے سے لے سکتے ہو جس میں جو ہے بہت سارے کورسیز کئے جا رہے ہیں جیسے ایک وائلڈ لائف فوٹو گرافر ہوتا ہے ایک نیچورل فوٹو گرافر ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کی جیسے کہ جو وائلڈ لائف فوٹو گرافر ہوتا ہے جو جنگل میں رہنے والے جانور ہیں جنگلی جانوروں کے وہ جو لوگ تصاویر لیتے ہیں تو وہ ایسی تصاویر ہوتی ہیں جس جس کو دیکھ کر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے دوسرے جو پیڑ پودوں کی تصاویر ایسی ہوتی ہیں خوبصورت مناظر کی تصویریں جو دِل چاہتا ہے کہ اگر وہ اُن تصاویر کو دیکھ کر اُس جگہوں پر جانے کا دِل چاہتا ہے تو اِن فوٹو گرافی سے آج کل سبھی نے متاثر سبھی کو متاثر کیا ہُوا ہے اِس فوٹو گرافی نے جیسے کہ میں اپنی خود کی بات کروں تو جو پوزیز دینے کا جو طریقہ ہے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو سوشل میڈیا پر فوٹو گرافی کی اتنی دھوم مچی ہوئی ہے کہ طرح طریقے کے پوزیز جیسا کوئی آج کل کوئی تقریب ہوتی ہے تو اُس میں اُس کے مشہور پوزیز جو ہوتے ہیں اُس کو آج کل لوگ خوب نقل کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیا پوز ہمیں کرنا ہے کیسے ہمیں پوز دینا ہے اور کس طریقے کی تصویر کینڈیڈ یا پھر بہت زیادہ پوز میں فوٹو گرافی کی جا رہی ہے تو اُس میں جو ہے بہت زیادہ استعمال اُس کو دیکھنے کو مِلتا ہے تو میں جب فوٹو گرافی کرتی ہوں تو میں اِس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ جو میرے فوٹوز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب میں نیچورل لگوں اور میری جو فوٹو گرافی ہے جسم کو میں اگر اپلوڈ کروں تو لوگ میری فوٹو گرافی سے متاثر ہوں مجھے جو ہے وہ جانوروں کی جیسے جیسے کہ ہمارے پیٹس اینیملس ہوتے ہیں اُن کی فوٹو گرافی کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے